जों आगयाव उन्दैयाव दै दैयाव दुगैबा जि दै सानस्रियोमोन जाम्फै जाम्फैयाव थब्ललायनाय गेलेयोमोन दै दैखौ सानस्रिनायखौ बादिलायोमोन जोङो गोदो आरो थब्ल' थब्लहाबनाय थब्ल'हाबनाय बादिलायोमोन लोगोफोरजों ज' दुगैयोबा बादिलायनायाव

एक एक मिनिट जुजिलायोमोन एक मिनिट सोरबा हायो सोरबा हाया थब्लहाबनाय बादिलायनायाव सोरबाबा सोरबाबा दै मोनलोंगुलायो सानस्रिनाय बादिनायाव सोरबाबा हाया गबनो नागिरो फख्रियाव फख्रि गुवार दङ' जों लागोआव बे फख्रियावबो बादिलायोमोन सानस्रिनाय बे सानस्रिनायाव सानैसो गब' दै मोनलोंगु लायदों बादिनायाव फख्रिनि फख्रियाव बांसिन मेङो बोहैयै दै नालाय जाम्फैयावबा एसे खम मेंनाय मेङो

गौरां दैयाव बिदिनो दैबानाबा बारनो नागिरनाया जि गोलाव सानस्रि लांनांदों आङो खेनसे दा सानस्रिबाबो हाया सानस्रिबाबो हाया बारथायनोबो हायाखिसै बिसिबा गोलाव बोहैखारलांनानै माबायाव दै मुरा खाथियावसो खुनुरुखुम बासायहैदों उल्थासो थांफिनदों सानस्रिनो हायैनि आयथिं आखाइ रुबायनानै उल्थासो सानस्रिनांदों नायदावनानैसो खुनुरुखुम सानस्रियै सानस्रियै बेसेबा गोलाव जायगायावसो खुनुरुखुम बोरि मोनहैबाय एखदम थाबायनो हालायलायै आइथिं आखाइ ख्रुब ख्रुब मोनजोबनानै मानबायगु लायनांदोंसो दै बानामोन नालाय ओंखायनो बेखौ बारनो थाखाय गाग्रोम गाग्रोम गाग्रोमनाया बोहैखारलांदों